अह ओइ आदा ना अह आदा ओइ माबा इसि माबा खोनादोंलां माबा हा फानगोन होन्नानै नोंनि नामा आत्सा दा दामखौ बेसिबां होनखो बिघासेयाव बेसेबां दुइ लाख आत्सा हाया नोंनि निजा ना दे दे ओरैनो नामजारिफ्राबो जाखानाय ना नोंनि दामखौ नों इसि खमायनो हाया ना हानि दामाथ' जादों र' आत्सा बे हाखो फानब्लाथाय आं बायनायनि इसि माथा मारिदोंमोन दा नोंथांनाव थांबा नोंथांखौ लागो मोनगोनना मालाबा आं होनाया थारमानि इसि हाखौबो नायनायनांसिगोन नायनानै मोजां गाज्रिखौबो इसि नोजोर होनानै दामखौ थि खालामनो नागिरदोंमोन दा औ हा बेखौन्थ' बे सान्नैसोआव थांनानै मोगा मोगि जानानै हाखौ नायनानै दाम दरखौ थि खालामसै दा नोंना दामा नोंनि मथे दुइ लाखआनो हायाथ' आजिखालि दाम जाद्रायबाय जानाया फारसे दुइ लाख बा इसि आबादनि हा नालाय इसि बारा जायो आरो दा जियानो जाथों दे होमबा दोन्थबाय दे उनाव सानजों रायलायसिगोन ना दे दे दे दे दे